भारतीय संस्कृति आन देशसँ सर्वश्रेठ संस्कृति अछि जाहिमे हमसब हमर पुरखा जे रहै से देवी देवता लोक देवता के पर आधारित रहै आ ओकरा हमसब आइ पुजैत आबि रहल छियै मानैत आबि रहल छियै देखैत आबि रहल छियै ओ भारतीय संस्कृति आनो देशसऽ बहुत बहुत पारम्परिक और श्रेष्ठ संस्कृति छै हमर पूर्वज ओकरा मानने एलैया हमहू ओकरा मानै छियै हमर बादोके पीढ़ी मानतै याह भारतीय संस्कृति छियै